ہمارے ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا انتظام بہت ہی اچھا رہتا ہے ہمارے یہاں ڈاکٹر بہت ہی اچھے اچھے ہیں ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے ہم فوراً ہی ڈاکٹر سے اطلاع کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں دوائیوں کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں اور جلد سے جلد ہمیں دوائیاں فائدہ کرتی ہیں تو ہم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت ہی اچھے ڈاکٹرس ہوتے ہیں ہمارے یہاں ہر چیز کے ڈاکٹر ہیں ہاں ہمارے وہاں صاف صفائیوں کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے اور ہماری صحت بھی اس سے اچھی ہوئی ہوتی ہے صاف صفائیوں سے بھی ہمارے صحت پر بہت اثر کرتا ہے جس سے ڈاکٹرز دوائیاں دیں تو اس سے ہمیں ہماری صحت پہ ہماری طبیعت صحیح ہو جاتی ہے پر ہماری صحت صحیح رہتی ہے ویسے ہی صاف صفائی کی وجہ سے بھی ہماری صحت پہ بہت اثر کرتا ہے اور ہم ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں صحت مند رہتے ہیں ڈاکٹر ہر چیز کے ہمارے یہاں پہ رہتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے ہم فوراً ہی ڈاکٹر سے اطلاع کرتے ہیں تاکہ ہم جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں اور صحت مند ہو جائیں اور تو وہ سب